हाँ मखाना का खेती हुआ है इस बार मखाना खेती में लगभग दो एकड़ में लगाए थे उसको निकाल के उसका मखाना तैयार कर के बाज़ार में बेचने के लिए जो है सुबह भेज दिए है बिक रहा है हाँ रेट भी मिला और उपज भी ठीक था हाँ

हाँ हाँ कट रहा है बहुत कट भी गया है अब कट भी रहा है अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ का मेरे यहाँ का जो है उपज बहुत अच्छा है हाँ बहुत सारे किसान जो है सो किए हैं बहुत भी किए है और तैयारी भी खेत की चल रही है तैयारी चल रही है उसके बाद जो है सूखे बीज की व्यवस्था करेंगे और बुवाई करेंगे हाँ हम लगभग करवा लिए हैं एक एकड़ हो गया है और दूसरा एकड़ तैयार हो रहा है हाँ मसूर भी किए हैं एक एकड़ में मसूर गोड तीसी ये सब जो है ख़ास हाँ दाल देंगे बड़ी इनकम देंगे हाँ देंगे वर्मी कम्पोस सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उपजा भी देती है और खेत का जो है सो उर्वरक शक्ति बना के रखता है हाँ सरसों किए हैं सरसों भी कर दिए है और बड़ा बड़ा हो गया है उसका पटवन अभी नहीं किए है मौसम अच्छा है अभी खेती के लायक है और चल रहा है खेती हाँ साथ दिया है हाँ समय समय से हुई है बारिश पटवन कम लगा है हाँ बेह बेहतर बहुत बेहतर हाँ धान वैसे व्यापारी जो है उसको ख़रीद रहा है लेकिन सोलह पंद्रह सोला पंद्रह के भाव में चल चल रहा है